हैलो हुन अस जियां स्हाड़ियां जमीनां न जमीनां अस राह्ने बी लाने केईं बारी हुंदा कि बर्खा् पेई जंदी बर्खे कन्नै सड़ी जंदे केईं बारी हुंदा कि जियां कीड़े शीड़े लग्गी जंदे जियां पैहले अस दांदें कन्नै बाड़ियां बाह्ंदे हे ते बी कन्नै कन्नै सुट्टदे जेल्लै ते ओह् बी दबोई जंदा हा दबोई जंदा हा ते ओह् नेईं खंदे हे चूहे खंदे नेईं कीड़े लगदे हे बर्खा पौंदी ही ज्यादा नुक्सान नेईं हुंदा हा ते अज्ज कल्ल ट्रैक्टर चले दे ट्रैक्टरें कन्नै बाड़ियां बाह्नियां बी रौहंदा उप्पर गै बर्खें कन्नै सिज्जी जंदा तरोलियां खाऊ उड़दियां पखरू खाऊ उड़दे कीड़ा कुड़ा लग्गी जंदा सड़ी जंदे फसल खज्जल होई जंदी जां लग्गी बी जान अगर फसल थोह्डी थोह्ड़ी होई बी जा ता बांदर खाऊ उड़दे पखरू खाऊ उड़दे तां बी खज्जल होई जंदी आ ते केईं बारी केह् होंदा कि फसल चलो बड्डी होई केईं बारी ऐसा होंदा की केईं बारी फसल बड्डी होंदी बर्खां बड़ियां शुरू होई जंदियां तां फसल खराब होई जंदी केईं बारी बर्खां होंदियां के नी मतलब जमीनां सुक्की जंदियां स्हाड़ियां असें फ्ही इयां पानी नी हुंदा नैह्रा दा पानी लाना बम्बियें शम्बियां लाइयै पानी इयां करना पौंदा असें ते चलो पैहले पैहले लोग के करदे हे कि बाड़ियें हैल पांदे गोहा पांदे हे गोहा पांदे हे कि गोहे कन्नै जेह्ड़ी फसल शैल होंदी ही लोग बी तंदरूस्त रौह्ंदे कोई बमारियां नी लगदियां कोई किश नी होंदा अज्ज कल्ल नमें नमें हैल हाए दे ते ओह् दवाइयां सुट्टो हैल सुट्टो उन्दे कन्ने अज्ज कल्ल नमियां नमियां बमारियां शुरू होई दियां ते ओह् जमीनें इयां फसल बी ओह् हुंदी इयां बमारियां शुरू होई दियां जां असें स्हाड़ी फसल जेल्लै खराब होई जा गौरमैंट ने सानू कोई सुविधा नी दित्ती दी कोई नी दिखदा स्हाड़ी फसल खराब होई गेई कोई नी दिखदा ते केह् देना जां एग्रीकल्चर आह्ले आंदे सनां दे नी अपने आंदे जंदे टाइम पास करियै जंदे उठी कोई एह् नी सनांदे जां हुन असें राह्ने हुंदे कोई बी नी दिंदे असें अपने दकानें परा बी खरीदने लाने हैल खरीदना सब किश कोई असेंगी किश नी दिंदा असें अपने पैसें कन्नै सब किश खरीदियै बाड़िये पाना हुंदा कोई सुविधा नी फसल खज्जल होई जा कुसै गी कोई पैसे देने जां कोई राशन देना आं थोह्ड़े चिर ऐ हियां की कड्डे दे की गौरमैंट दो दो ज्हार रपे पा दी ओह् बी बचौरे केईंएं दे खातें औंदे केइएं दे नेई आंदे ते इयां जमीनां इयां बड़ा मुश्कल होई गेदा चलो फसल केईं बारी हुन किश जियां हुन मक्का बड्डी बड्डी जां बर्खां बड़ियां लग्गी दियां इब्भी सड़ी जानियां केह् होना गरीब जेह्ड़़े बचौरे मुल्लें राशन लेई लेई खा दे अज्ज कल्ल गरीबी ते गरीबें दा कोई जीन के नेईं ऐ ते जमीन स्हाड़ी इक्क ना बर्खें कन्नै खराब होई जंदी हुन जियां अस धान लाने पानी होऐ ते धान लाने नेईं होऐ ते लोकें नैहरां ढक्की ढक्की धान लाने अच्छा फ्ही जेल्लै ओह् थोह्ड़े थोह्ड़े हुंदे आ ते फ्ही सुक्की जंदे पानी फी बी नी हुंदा केईं बारी पानी इन्ना हुंदा की सड़ी जंदे नेई ता पानी होंदा कै नी थ्होंदा के नी कुतै जियां इयां बम्बियां शम्बियां लाइये चलो करना इयां पुट्ठ सिद्ध कीता चलो फसल दा अज्ज कल्ल बड़ा गै नक्सान होआ दा ते चलो गौरमैंट नै कोई कुसै गी किश नी दिंदा कोई नेई किश जियां अपने लोग बी अज्ज कल्ल अपने हैल शैल सुट्टदे जो थ्होंदा लांदे ते चलो होई जंदा अपने गजारा जमीनां ठीक न फसल नी ऐ अज कल फसल दे पैहले पैहले जमाने लोग शैल दांदे शांदें कन्ने बाड़ियां बाह्ंदे हे शैल गोहा शोहा पांदे शैल फसल होई जंदी ही शैल सब किश घरै दा गजारा करी लैंदे हे अज्ज कल्ल ट्रैक्टर चलदे दे ट्रैक्टर कन्नै बाड़ियां बाह्नियां नमें हैल चले दे नमें बी चले दे सुट्टदे इयां ते नां फसल होंदी इन्ना कोई

जिन्ने कुसै गी शूगर कुसै गी किश ते जमीनां के अपनी असें स्हाड़ी जेह्की जमीन ऐ गौरमैंट दी तरफ दा असेंगी जां एग्रीकल्चर तरफ दा असेंगी किश थोह्ड़ा होऐ की जमीनें बारै कोई राशन गरीबें लेई थोह्ड़ा कोई सुविधा होऐ असेंगी